हैल्लो हांजी हांजी हांजी अच्छा अच्छा बोल्लो अच्छा हांजी हांजी फ्री आं हांजी फ्री कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं इयां पन्दरां ज्हार लैन्ने अस कोई गल्ल नेईं तुसें कर लैगे घट्ट कोई चक्कर निं एह् खाली अंगेजमैंट ऐ जां प्री वैडिंग बगैरा कुछ कराना ऐ हांजी ठीक ऐ ठीक ऐ तुस सनाई ओड़ेओ ना फिर जदूं ठीक ऐ ठीक ऐ ते केह्ड़ी जगह आना असेंदूं अच्छा तुस मिकी एड्रेस भेजी ओड़ेओ नि अपना ते फ्ही तुसें आऊं पूरा सनाऊगा पूरी डिटेल सनाऊगा केह् रेट साढ़ा केह्ड़े मतलब इय्यां केईं केईं फोटूं एचडी बी होंदे इक थोह्ड़े लोह् होंदे तुसें अऊं पूरे सैंपल भेजुड़गा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ओके